ہیلو احمد اسٹیشنری شاپ او ہم ہمارے ایک اسکول چلتا ہے اُس کے لئے ہمیں کاپی بک فائلس وغیرہ چاہیے تھی تو آپ کے وہاں کیا ریٹ ہوگا اچھا ہم ایک دو شاپ سے لیتے ہیں تو وہاں سے ہم کو وہ دس پرسینٹ باقی لوگوں سے ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں زیادہ صحیح ہے تو یہ سارے میٹیریل اچھے ہیں آپ کے پاس تو کتنے کی ہوں گی فائل کتنے کی ہوگی ایک فائل اچھا اور کاپی کے کیا کیا ریٹ ہوگا اچھا اور یہ سب ہیں پینسل باکس ہے کلرس ہیں تو سب کچھ مِل جائے گا تو کس ٹائم کھولتے ہیں آپ شاپ

چلئے ہم کل آتے ہیں دیکھ لیتے ہیں آپ کے یہاں کیا کیا ہے کیسا ہے دیکھنے کے بعد ہی ہم آڈر کریں گے ٹھیک ٹھیک ہے چلئے ٹھیک ہے اوکے